जीअं त असांजे सिंधियुनि जा वॾे में वॾा ॾिण आहिनि जीअं होली थी थधिड़ी थी ॾियारी थी असां इहे जाम धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं होलीअ में जीअं आंगर ॿारे लोला पचाईंदा आहियूं कलर ई रांदि खेॾंदा आहियूं सुबुहु वरी उथी करे धूड़ियो मल्हाईंदा आहियूं लोला खाराईंदा आहियूं सभिनीनि खे होलीअ जा वरी रांदि वांदि कंदा आहियूं वरी उहे थधिड़ी ईंदी आहे उन ते बि थधो पचाईंदा आहियूं वरी वॾनि जो आशीर्वाद वठंदा आहियूं पूॼणु वेंदा आहियूं थधिड़ी वरी पोइ ॾियारी ईंदी आहे त ॾियारी ते घर जी सफ़ायूं कंदा आहियूं नवा कपिड़ा पाईंदा आहियूं लक्ष्मी माता खे पूॼीदा आहियूं वरी राति जो मिठाई खाईंदा आहियूं खाना वाना ॿारींदा आहियूं ऐं पोइ जाम सुठो लॻंदो आहे दिवालीअ में